हेलो हाँ जी हाँ हाँ बताएं जी जी अच्छा अच्छा अच्छा पास में ही हैं आप हाँ बताएँ

अच्छा अच्छा क्या देख कर मतलब और क्या दिक्कत है आगे सिर्फ़ पानी आ रहा है या फिर कहीं लीकेज वग़ैरह हो गया है आपके घर में

जी जी अच्छा अच्छा जी हाँ जी जी मैं देख लूँगा उसको मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप ने इससे पहले कब काम करवाया था उस पर

अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ आपके घर आ जाता हूँ एक बार देख लेता हूँ क्या क्या दिक्कत परेशानी आ रही है आपको और एक बार में चेक कर लेता हूँ और मेरी मैं आपको बता दूँ कि मेरे दिन की वैसे मज़दूरी डेढ़ सौ रुपये है और फिर उसके हिसाब से जो भी अगर उसमें अलग से कोई ख़र्च आता है या फिर समान अगर हम आपको बाहर से लगता है तो वो आपको मंगवाना पड़ेगा जी हाँ जी हाँ जी जी जी जी ठीक है ठीक है तो मैं ऐसा करता हूँ एक बार आपके घर आ जाता हूँ और घर आ कर एक बार देख लेता हूँ तो अभी आप घर पर ही मिलेंगे मेरे को आधा घंटा लग जाएगा जी जी ठीक है ठीक जी धन्यवाद